हमारे मध्य प्रदेश में एक से एक दुनिया में घूमने की बहुत सारी झरने हैं बहुत सारी नदियाँ हैं बहुत सारे गार्डन हैं बहुत सारे पहाड़ हैं यहाँ एक से एक फूल मिलते हैं पत्तियाँ मिलती हैं और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैंगे सब से पहले भेड़ाघाट तो भेड़ाघाट में पचमड़ी है बंदर कुण्ड भी है हम यहाँ पर मार्बल पत्थर मिलता है और यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकि है और यहाँ पर जो नदियाँ हैं अमरकंटक हैगी अमरकंटक भी बहुत अच्छी माँ माँ नर्मदा की नदी हैगी वहाँ पर लोग तीर्थ स्थल वहाँ पर लोग जाते आते रहते हैंगे वहाँ पर हर मन को शांति मिलती है बहुत ख़ुशी होती है जब हम झरने और ये सब घूमते हैं हमारे मन को बहुत शांति मिलती है जो यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैंगे हर चीज़ की हर एक की मदद करते हैंगे